ہیلو یس یس سر آئی ایم یس یس یس سر

جی سر

یس یس جی کس کمپنی کے لانے ہیں جو ابھی ہمارے پاس جو سسٹمس اویلیبل ہیں یہی سیم کمپنی لانے ہیں یا اس سے کچھ اکسٹرا اور ہم کہ لے جی لیٹیسٹ میں لیٹیسٹ میں آئے ہیں آسوس کے اور لینووو کے اور بھی کئی پروڈکٹس آئے ہیں

سے ڈسکس کریں گے مطلب پھر ایک آسوس کا ہے سر ساٹھ ہزار کا وہ اچھا پرفارم کرتا ہے ڈیزائننگ وغیرہ میں اور جو میرے ڈیپاٹمنٹ میں کام جو ہے اور جو لوڈ ہیں تو اس لحاظ سے میں آئی تھینک آسوس بیٹر ہے جی سر جی جی جی سر شاپ جی شاپ کیپر سے ہم نے بات بھی کی تھی اس سلسلے میں ذرا سی بہت تفصیل سے نہیں کی تھی لیکن بس اشارتاََ کی تھی ٹھیک ہے لانے کی کوشش کریں گے اوکے سر